आंनि न'खराव आंनि अनगायैबो आंनि फिसाइया जोबोद मोजां मोनो बेफोरो गार्डेनिंफोरखौ गार्डेनिंनि खामानिफोरखौ आरोबाव गथ'फ्राबो मोजां मोनो गाज्रि नङा गथ'फ्राबो मोजां मोनो बिफां लाइफां लाखिनो थाखाइ बिसोरबो जेब्लाबो उदसा खालामो बिनि अनगायैबो जोङो फिथाइ सामथाइनि बा गुबुन गुबुन ओह बिबारनि जि गार्डेनिं खालामनाय बेफोरखौ सम मोनोब्ला जों मावनो मोजां मोनो आंजों आंनि फिसाइ गथ' गथाइफ्राबो मदद खालामफायो जों सानो गार्डेनिं खालामनानै न'खरखौ समाइनायै लाखिनो हानाया मोनसे आर्ट आरो बे न'खर गंसेया समाइना जानांगौब्ला बिफां लाइफां बिबार बायदिसिना लाइफांजों समाइना सोमखोर जानानै थानाया थारैनो जोबोद गोनां बिखायनो आं सिख्ला समाव जेरैबायदि बिबार गाइनायनि सख दंमोन बेबायदिनो आंनि गार्डेनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारफोर दङ आरोबाव नख'दनि सेर सेरनो गइ फाथै थाइजौ खान्थाल बायदिसिना बिफां फारसेथिं मुलि हारिनि बिफां निम बिफां बायदि बायदि बिफांफोरखौ आं रैखा खालामनानै दोनदों बिफोरनिफ्राय जाहाथे जोङो फिथाइ सामथाइ मोनो थालिर फिफां बायदिसिना नारें खागोजि बिफां बिफोरखौ न'खरावनो जों दिहुन्नानै न'नि नांगौखौ जों बाहायनानै लायो बेफोरनि अनगायैबो औवा बायदिसिना बिफांफोरखौबो लाखियो गिदिद दंफां लाखिनो थाखाइ न'वाव एसेबां जायगा गैया थेवबो ओह सोरगिदिं सिमानि सेराव हानाय सिबां बिफांफोरखौ लाखिनो थाखाइ सेस्था खालामनाय जायो बे बिफां लाइफां गाइनायनि गेजेरजों जों जे मिथिंगाखौ आबहावाखौ गोजों ला खालामनो हायो बेनि सायाव जेब्लाबो गोसोआव मोनसे सांग्रांथि हास्थाइनाय दङ बे हास्थाइनायखौ लाखिनानैनो जाहाथे आब'हावायाव आंनि न'खरनि सोरगिदिं समाइना जानायजों लोगोसे बिफां लाइफांफ्राबो जेब्लाबो गोजोन आब'हावा होनो हायो सोमजिहोनो हायो बेखौनो हास्थाइनानै आं आंनि न'खराव बयबो थानाय सोद्रोमाफोरखौबो गार्डेनिं खालामनायनि थाखाइ ओह जेब्लाबो थुलुंगा होयो आरो खावलायो